बायो बायोगैसके प्लांट बहुत सारा देखने छी जकरासँ कि आमजन आदमीके फायदा पहुँचै छै ओकर घर तक पाइपके थ्रू गैस ओकर घरमे पाइपके थ्रू गैस पहुँचैत छै जकरा लेल ओकरा बहुत सारा सुविधा देल गेलै कि ओकर पहले ओकर पाइपके बिछाएल जाइत छै ओकर घर तक धीरे धीरे प्लांटसँ ओकर बाद धीरे धीरे ओकरामे बहुत सारा एना छै जेकि ओकर प्लांटमे सुविधा देने छै ओकर बाद ई चीज ओकरा लेल होइत छै जेकरामे कि बहुत प्लांटके बैठाबऽके बहुत सारा खर्च पड़ैत छै ओकर बाद धीरे धीरे लोककेँ बहुत सारा सुविधा मिलैत मिलनाय छै एखनके समयमे बहुत सारा आब लोककेँ गैस भराबएकेँ लेल जाए नहि पड़ैत छै कतहुँ तऽ ओकर घर खुद पाइपके द्वारा ओकर गैसमे गैस भरल चलि जाइत छै ओकर बाद ओकरा बहुत सारा धीरे एहने एहने बहुत सारा फायदा छै जेकरा कि लेल समाजिक स्तर पर बहुत सारा ओकर फायदा देखल गेलैए कि बायोगैसके प्लांट लगाबैसँ आसपासके बहुत सारा जगहमे ओकरा फायदा मिलैत छै